کھیل جو ہے لوگوں کی زندگی پر بہت ہی مثبت اثر ڈالتے ہیں اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں باسکٹ بال کوئی بھی کھیل اگر آپ کھیلتے ہیں بچپن سے شروع کرتے ہیں کھیلنا تو دھیرے دھیرے وہ کھیل آپ کے شوق کے طور سے دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ اس میں اچھا کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کا پیشن بننا شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو کھیل میں پوری طریقے سے مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس کھیل میں بہت دھرندر بن جاتے ہیں اور وہ کھیل آپ کو پروفیشنلی پروفیشنل کی طرف لے جاتا ہے اور آپ جو ہے اس کو اپنی کنٹری کے لئے اپنی اسٹیٹ کے لئے بھی کھیل سکتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور بہت زیادہ فیم بھی کما سکتے ہیں